हमर पसन्दीदा चिड़िआँ जेकि तोता अछि आ ओ बहुत देखैमे बढ़िआँ सेहो छै ओकरा सिखौला सऽ ओ बहुत किछु सीखै सेहो छै आ ओ बाजबो करत अगर तोता हम छोट लऽ लै छी बच्चा तोताके छोट बच्चा हमरा अगर भेटैया तऽ ओकरा हम सुन्दर सऽ सुन्दर पिंजरा बनाकऽ ओहिमे राखि कऽ नीक सऽ नीक शब्द अगर हम ओकरा सिखेबै सही सही समय पर बाजैके लेल ओकरा उत्सुक उत्सुकता जगेबै तऽ ओ तोता बजै छै ओ आदमियोके चिन्है छै तोता एकटा एहन पक्षी छै जेकि ओकरा हम जइ रूपमे ढालै छियै ओ ओइ रूपमे ढला कऽ हमर एगो परिवार कऽ सदस्य बनल रहैत अइछ तोता हमरा बहुत पसन्द अइछ